गोदोनिजों दानिजों दामनाय देनाय रोजाबनायफ्राथ' गोबां फाराग जाबाय गोदोनियाव हाय साबसिनमोन दानियाथ' सर्थ सर्थ जाजोब्बाय ओरैनो सुंथाब सुंथाब जाजोब्बाय गोदोनि जोंलाय बहा हानो गोदोना जाबाय हारमनि दामनाय जाबस्रिं दामनाय सेरजा दामनाय गोबां बायदि बायदिमोन गोदोना आरो गोबां बैसागु जाग्राफोरबो मोसानाय दामनाय देनाय सिफुं सुनाय बेसेबांबा समायना रमायना मेथाइ खननाय बेफोरजोंनो गोबां सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बैसागुबो जायोमोन गोदोना गोदोनि बर' समाजाव हाय गोदोनि मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय जों हाया दानिजों रुजुजाया दानिया जाहैबाय सर्थ ओंखारनाया लाय ओंखारदों दाबो अब्लाबो माने दानि जों बांद्राय रुजु जाला दानिया जाहैबाय गाननाय जोमनायानो मिलायला गोदोना जोंनिया जाहैबाय गाननाय जोमनाया बिसिबांबा समायना रमायना खानायाबो दखना गाननायाबो साबसिनमोन गोदोना दखना गाननाय जोमनायानो बेसेबांबा सोमोनांथाव इसिबां बा समायना रमायना गोमो गोथां गोजा गाननाय जोमनाय दानिजों रुजुजाया दानि दानि समाजाव जाहैबाय गाननाय जोमनायानो मिलायला गस्ला गानबाय गावनि हारिमु आफादखौनो फोजोबलांबाय गावनि गाननाय जोमनाय बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौनो गोमा होजोबबाय लाजिथाव बाथ्रा जाबाय आरो दानि जुगाव दानि बर' समाजाव दानि गाननाय जोमनायफ्रा मिलायला गोदोनिजों हाया गोदोनिया जाहैबाय बेसेबांबा गाबनोबो ओंखारगोन मिनिनोबो ओंखारगोन समायना रमायना बिसिबांबा रिंखांनाय बैसागु मेथाइ खननाय ज' ज' सेंग्रा सिख्ला मोसानाय गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय जोंनि गामियाव दासिमबो सोलियो सोलिनायालाय बैसाग बोसोर गोदानबा जोंनि गामियाव हाय बिदिनो मेथाइ रोजाबनाय गाननाय जोमनाय जों इसोरबो बाथौ सिबियारि सिबियो बोसोर गोदानबा खुलुमलाय गिदिरखौ उन्दैखौ खुलुमलायनाय ज' ज' मोसानाय ज' ज' नखर नखर बिदिनो बोसोर गोदानाव खेबफा खेबफा मोसानानै बयखौबो बोरायखौ बुरैखौ मान सनमान लाबाय आरो गिदिरखौ उन्दैया लाबाय उन्दैयाबो गेदेरखौ लाबाय खुलुमलायबाय बिदिनो ज'ज' रंजा बाजा मोसाना मेथाइ खननाय गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय गासिबो मुसुरनाय बिराद मोजां मोननानै बिराद समायना रमायना देखायनो हायोमोन आरो जों गामियावबो दासिमबो सलियो दा जागासिनो बोसोर गोदान सफैब्ला जालायगोन बियो दानि जोंनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाया रुजु जाला गोदोनि जों दानिया जाहैबाय गाननाय जोमनाया नो लासिं सिं जाबाय आरो बिदिनो हाफ फेन्ट गाननाय बायदि सिना गाननाय जोमनायानो गावखौनो गाव लाजिथावना खालामना लाजोबबाय दानि गथ'फोरा गाननाय जोमनायाबो बिदिनो दखना गानला गुबुन जाथिनि गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौ लाजोबबाय दुखु नांथाव जाबाय आरो लाजिथावथाव जाबाय गोदोनिजोंलाय बहा हानो हाया दामनाय देनाय मेथाइ खननाय मोसानाय गाननाय जोमनायफ्राबो गोदोनिजों हाया दानाय लुनायाबो गोबाङनो गोदोहाय दायोमोन लुयोमोन दानि दिनावथ' एसे खमजुरि जाबाय आरो दानाया दायो दाबो दानाय लुनाय गासैबो सोलायलांजोबबाय बेखौनो दोनथ'बाय आं